كھیل لوگ كے لیے جسمانی اور ذہنی بھی تندرستی كے لیے بہت ہی مفید چیز ہے كیونكہ كھیلنے سے بچّوں كے ذہن میں توانائی اور ایک چستی پیدا ہوتی ہے اور اگر كسی كام میں كھیل بھی ہوجائے تو كام میں كچھ ایک الگ ہی مزہ ہو جاتا ہے اور آج اگر كھیل كو فروغ نہ دیا جائے تو بہت سارے انسان ایسے ہیں جو كھیل كو معنی نہیں دیتے ہیں انہیں اہمیت نہیں دیتے ہیں جن كی وجہ سے ان كا ذہن ایک تنازع كا شكار ہو جاتا ہے اور وہ آئے دن بیمار پڑے رہتے ہیں اور جو بچّے كھیلتے ہیں كودتے ہیں ان كی ذہن اور ماشاء اللّہ صحت بھی بہت اچّھی رہتی ہے اور جو بچّے كھیلتے نہیں ہیں صرف اور صرف اپنے پڑھائی پر دھیان دیتے ہیں ان كا ایک ذہن جھنجھلاہٹ یا ایک عجیب سا مزاج رہتا ہے اور كھیلنے سے بچّوں كی ذہن میں ایک فری محسوس كرتے ہیں بچّے اور ان كی توانائی بھی بہت اچّھی رہتی ہے ان كی قوت حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور ان كے چلنے پھرنے میں ان كی مزاج میں ایک خوشی اور جس دل چسپی پیدا ہو جاتی ہے